जों फालिनाय माखासे जोंहा बर' हारियाव गोबां फोरबो दङ बेफोरनो मादाव जागायजेननाय ओरैहाय बोरै जागायजेननो बैसागोखौ लानानै रंजालि बैसागोखौ लानानै ओरैहाय थाङो काति गासा माइनाव फुजा आरो मागो दमासि

मागो दमासि बिनि उनावबो गेजेराव माखासे थालांदोङो आमथिसुवा फोरबो बेफोरो जे जोंनि फालिनाय हारिमु बेफोरनि गेजेराव जोङो बांसिनै रंजालि बैसागो बेखौ जोङो बांसिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बेखौ जोङो स्नि सान गाजा गोमजायै गामि गामि खाम ज'था सेरजा सिफुं ज' जाबस्रिं लानानै गामि गामि मोसायै रंजायै मोनसे मा मागिनाय बा बिनाय बेबादि फोरबो जों गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय उन्दैफोरनो बोर होनाय बेबादि हाबाफारिजों जों बे रंजालि बैसागोखौ फोजोबो बेवहायनो गिबि गिबियाव मोसौनिबो मोनसे फोरबो दङ बे रंजालि बैसागोआवनो बेखौ मानि बोसोरनि जि गोदान बोसोर होननानै बेखौ जोङो साननानै लायो बेवहाय सेथि बैसागोनि सिगां फुं समाव मोसौ थुखैनाय मोसौखौ मानि थुखैस्रां लोबस्रां गोदान फागाजों बेलासे समाव खानानै गलियाव खानानै दोननाय बरायनानै खानाय खानानै दोननाय बेफोरबादिबो हाबाफारि दङ बे बैसागो रंजालि बैसागो समावनो आरो बे मोसौ जि सुंखायनायबो होनना बुङो बे मोसौ थुखैनायखौनो बेवहाय मा खालामो मोसौफोरखौ बायदिसिना गोसोम गुफुर बायदि माने गाब फोननानै फान्थाव हालदै बायदि मानि दिग्लि लिटि बिलाइ बेफोर बायदि माला सुनानै गानहोनानै साजायनायबो बे रंजालि बैसागो बावनो फोरबोआवनो दङ बेफोरबादि जोङो बे स्नि सान रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै फोजोबो आरो बे गोदान बोसोरखौ जों बरायो